हाँ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है जैसे कि पहले इस्कूल कम होते थे लेकिन अब हर क्षेत्र में कई सारे इस्कूल हैं क्योंकि पहले के माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं भेजते थे इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा रुक जाती थी लेकिन अब नज़दीक में ही कई सारे इस्कूल होने के कारण अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो पा रहे हैं इसके अलावा वो छात्रवृत्ति भी देते हैं ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ पाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बच्चों को इस्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि उन लोग का सोचना यह होता है कि वह बच्चा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई न करके अपने निजी कार्य को आगे बढ़ाए